साढ़ै उधमपुर बिच्च बड़े सारे ऐसियां ऐसियां जगह् न जित्थें अस इंटरट्रेंन करी सकदे अपने आप गी मतलब जियां कोई गल्ल करचै तां साढ़ै उधमपुर च इक जखैनी पार्क ऐ उत्थें बड़ी सारे लोक औंदे न ओह् पैसे देइयै जाना पौंदा अंदरै गार्डन जेह्ड़ा होर होर गल्ल करचै तां जखैनी दी तां इक फ्री आह्ला पार्क बी ऐ उत्थै ते अगर बाकी सपोट्स दी गल्ल करचै तां सभाश स्टेडियम उत्थें बड़े सारे लोक जंदे न ते उत्थै प्रैक्टिस बी करदे न उत्थे दे जेह्ड़े प्रैक्टिस करने आह्ले मुड़े होंदे ओह् केह् करदे कोई आर्मी दी करा दा तां कोई किसै दी कोई ऐस आई दी ओह् बड़े ज्यादा उत्थुआं निकलदे बी ऐ न ते बाकी उत्थें बैट बाल बी खेढदे संतोलियां बी खेढदे चिड़ी छिक्का बी खेढदे ते बड़े सारे वाली बाल खेलने आह्ले बी आए दे होंदे बड़ो अच्छा मनो मनोरजंन ऐ उत्थै ते इक रैह्न सैह्न बी उत्थुआं दा इक त्यार होंदा के लोकें कन्नै कि'यां मिली रली मिली र खेलना चाहि्दा होर बड़े सारे पार्क न इत्थें बड़ा ही सकून मिलदा ऐ साढ़ै उधमपुर डिस्ट्रिक बिच्च